میری پڑھائی گھر سے ہوئی تھی میں نے بنیادی تعلیم اپنی ماں سے حاصل کی ہے اور اس کے بعد میں اپنے نانا کے پاس اردو انگلش اور ریاضی کی تعلیم حاصل کرتا تھا بڑے ہونے کے بعد میں نوکری کرنے لگا چوںکہ میں مزدور طبقے کا آدمی ہوں اس لیے مزدوری کیا کرتا تھا اور کارخانے میں کام کرتا تھا ابھی میں کئی سالوں سے رٹائر ہوں